मुंहिंजे हिसाब सां सोशल मीडिया ऐं ऑनलाइन डांस ट्यूटोरियल जे वांगुरु घणेई टेक्नेलोजयुनि डांस इंडस्ट्री खे ॾाढो प्रभावित कयो आहे उन खां माण्हू उन खे ॾिसी करे जेके सिने जगत जा कॉरियोग्राफर्स आहिनि नवा नवा आइडियास पंहिंजो पाण में आणण था नवा नवा स्टैप्स ठाहिनि था पिया ऐं मिक्स मैच करे उन्हनि कमनि खे अॻिते वधाइनि था हिकिड़ो नओ डांस जो रूप साम्हूं आणनि था अॼु इन करे डांस जा घणेई रूप घणेई किस्मूं असांजे साम्हूं आहिनि जिन जा पूरा नाला बि असांखे चङी तरह ख़बर न हूंदा त इहो सभु पंहिंजे दिमाग़ जी उपज बि आहे तंहिंखां अलावा सोशल मीडिया या ऑनलाइन ते जेके बि डांस ट्यूटोरियल आहिनि उन टेक्नोलोजी इन डांस इंडस्ट्री खे ॾाढो प्रभावित कयो आहे नवा मां नवा नवां रूप अची असांजे साम्हूं आहिया आहिनि ऐं उन जो आधार अॼु जेके बि सिने जगत जा जेतिरा बि कोरियोग्राफर्स आहिनि उहे उन जो लाभ वठनि था उन मां कुझु ख़ासि पिराइनि था पिया ऐं पंहिंजी हिक नई डांस शैली ठाहे करे असांजे साम्हूं रगी रखी अथऊं